हायो आंनि बिनानावा जोबोद दुस्थ' आरो बियो बेबाय बेबादि आरो बेरायबाय थायो आंनि लोगोआ आंखौ जोबोद अनो आरो जों सानैजोंल' लोगो जायो ओमफ्राय जों मानसिफोरखौ लाफानो बायो ओंखायनो जों लोगोजों आंजों जोबोद अनलायो ओमफ्राय जों सानैजों अनलायो मालाबाफोर दाय मोनब्लाबो जों सानैजों मानसिफोरखौ थ'गायो आरो जों सानैजों मदद खालाम लायो ओमफ्राय आंनि लोगोनि नामा एनजेलिसा ओमफ्राय जों दिनै बेरायहैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय जों थांनो मोनाखैसै बेनिखायनो आं आं आंनि लोगोआ जोबोर दुखु मोन्दोंमोन ओमफ्राय उनावहाय थांनो मोन्नानै आंनि लोगोआ जोबोद खुसि जाबाय